हागोन जोंनि दोहोरोमा जाबाय खृष्टान दोरोम खृष्ट'खौ फोथायग्रा सिबिग्रा बिखौ खुलुमग्रा सुबुंफोर खृष्टान बेखौनो बुङो जायहा गावनि गोसो मोदोम जिउजों जोंनि बासायगिरि फोरबो जिशु खृष्ट'खौ सिबियो बिसोरखौनो खृष्टान होन्नानै मोनथिनाय जायो बा बुंनाय जायो खृष्टाना गोदोनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलाव दङ आरो बे जोंनि बे एरियायाव खृष्टान दोहोरोमा उजिजेनग्रोदों बे बेंबारि ओनसोलावनो रेभारेण्ड सिदनी एण्डेल बिथाङा जोंनि बे बेंबारि ओनसोलाव फैनानै जिशु खृष्ट'नि बासायजानायनि गाहाम रादाबखौ खोन्थाफैयो आरो बेनि गेजेरजों गोबाङा जिउनि बासायजानायखौ मोननो हाबाय आरो बिनि गेजेरजों फोरबो ईसोरखौ खुलुमबोदों आरो सिबिबोदों आंबो आं जोंनि बेंबारि पास्ट्रेटनि आन्दाराव फोरबुनि गाहाम बाथ्राखौ फोसावदों आरो आंनि बेंबारि पास्ट्रेटनि आन्दाराव गासै मोन स्नि मण्डलिफोर दङ आरो बे मोन स्नि मण्डलिफोराव आङो मोनफ्रोम देवबाराव थांनानै फोरबुनि फोज' सारभिस खुंहैयो आरो बेयाव ईसोरनि गाहाम बाथ्राखौ बुंनानै मण्डलिफोरनि गेजेराव मिथिहोनाय जायो मण्डलिफोरखौ ईसोरनि बाथ्राजों बुंनानै गोगोम खालामो ईसोरनि बोसोना बुंदों ईसोरा जिउ आरो बेखौ खुलुमग्राफोराबो जिउ आरो नंगौजों खुलुमनो नांगौ होन्नानै ईसोरखौ रावबो नुनो हाया बेखौ नुनो मोना बे ईसोरा जाबाय सोरजिगिरि आरो ईसोरा गावखौ नुजाथिहोनो थाखायनो बियो गावनि बिसा हौवा सासेल' फोरबो जिशु खृष्ट'खौ संसाराव जोनोम हरबाय सासे आइथा सिख्ला मारियाम होन्नायनि गोरबोआव आरो बियो संसाराव जोनोम जाबाय आरो जोनोम जानायनिफ्राय बे थामजिथाम बोसोरनिफ्राय बे फोरबो ईसोरनि जि मेनेसटि बेखौ मावनो जागायजेनो आरो बिनि जागायजेन्नायनि प्रथम रावानो जादोंमोन गोसो सोलायदो मानोना बोथोरा खाथि जाबाय मानसिया अहंखार लेथ्रा गोसोनि अभाइध' बेबायदि संसाराव बुंफबनानै दङ आरो बिनि थाखायनो आरो बिखौनो बुङो फाफ फाफनिफ्राय उद्राय जानायखौ मोननो थाखाय गाव हारसिं नाजानायजों मोननो हाया नाथाय फोरबो जिशुखौ बिसास खालामनायजों बे फाफनिफ्राय बासायजानायखौ मोननो हायो आरो बे बासायजानायखौ होनो थाखायनो फोरबो जिशु खृष्ट'वा संसाराव जोनोम जाफैबाय आरो बेयो संसाराव गोबां ईसोरनि आसरिथ खामानिफोरखौ मावनानै दिन्थिदों बाइबेलाव जों बिनि बिकय गोबां मोननो हायो फोरबो जिशु खृष्ट'वा खानाखौ नुहोदों लेंग्राखौ थाबायहोदों देहा गंसे खुस्थुरि रक जानायखौबो बियो सोखादों आरो बियो थैनाय लाजाहार नामनि सासे सेंग्रा जायहा थैनानै मांखराव साब्रै फबजाबायमोन बिखौबो फोरबो जिशु खृष्ट'वा गावनि रावजों गाबज्रिनानै फोथांफिनदों आरो बेबादिनो गोबां फोरबो जिशु खृष्ट'नि आसरिथ खामानि मावनायफोरखौ जोङो बाइबेलाव नुनो मोनो आरो बेबादिनो बियो सुबुंनि फाफखौ क्रुसाव बोलि होनानै उधार खालामबाय आरो दा जाय बेक्टिया गोसो गोरबोजों फोथायनायजों फोरबो जिशुखौ बिसास खालामो बिहानो जोबनो गैयै जिबन दङ आरो बिनो फाफनिफ्राय बासायजानायखौ मोनो